आं नमस्कार सांगात आं हां आं हां आं हां आं हां काणकोण तुमकां मंदीर पळोवपा जाल्यार मुख्य मंदीर हांगा आसा एक तर मल्लीकार्जून मंदीर श्रीस्थळ हांगा आसा मागीर आनी एक मल्लीकार्जून मंदीर आसा जे गांवडोंगरी श्रीस्थळ म्हणटा थंय आसा तें एक आसा नाजाल्यार आगोंद आसा लाखणेश्वर देवूळ हय थंय एक आसा आनी एक राम मंदीर काणकोण रामाचें श्री रामाचें मंदीर आसा तें पर्तगाळी थंय आसा आं आं हां मल्लीकार्जून मंदीर जें आसा पळय तें जवळपास एक तुमकां धा तें बारा बारा किलोमिटर आसा आं आनी हय हय तें बारा किलोमिटर आसा आनी थंयच्यान तशें मागीर मुखार पर्तगाळ म्हण थंय आसा तें एक तुमकां एक तितलेंच एक पंदरां सोळा किलोमिटर पडटलें तशें मुखार गेलें जाल्यार आनी तें श्री राम मंदीर आसा आनी एक तुमकां पळोवपाक जाल्यार पैंगीण थंयी परशुराम देवूळ आसा कळ्ळें तुका हय हय हय हय परशुराम देवूळ चडशें खंय ना फक्त काणकोण एक आसा तें पळोवपा जाल्यार तें एक पळोवपाक जाता आगोंदा एक्जेक्ट आयडीया ना पूण लागीं आसा चड पयस ना तें आं हय हय आगोंद आसा आगोंद बिच सायड आसा थंय वचूं शकतात तुमी आगोंद तुमकां रावपाकूय सोय जातलीं तुमकां आगोंद पयलें तुमकां गालजीबाग आसा पाळोळे आसा तशेंच मुखार गेलें जाल्यार तेरेखोल आसा खोल म्हणटात थंय थंय वचपाक मेळटा हय आं बरें हय हय कळ्ळें बरें बरें बरें